हँ सबजी दोकान छै सबजीमे सब सबजी छै जेना बैगन छै करैला छै परवल छै ओ झिङ्गा छै टमाटर छै ओहिमे सबके दाम अलग अलग छै झिङ्गा दस रुपैआ छै करैला भी दस रुपैआ छै भिण्डी भी दस रुपैआ छै आओर परवल भी पचीस छै तीसो बिकै छै बीसो बिकै छै हमरा गाममे कपड़ोके दोकान छै कपड़ोमे छोटो मोटो कपड़ा छै बच्चो सभके छै साड़िओ छै मच्छरदानिओ छै आओर हमरा ओहिमे लोहो लक्कड़के दोकान छै ओहिमे तावो छै छोलनी कड़छुल जे भी खुदरा समान छै सब समान छै मिठाइ दोकान छै नाश्ता पानी छै सबके भाव अलग अलग दस रुपैआ पीस गुलजामुन रसगुल्ला दै छै समोसा छै नाश्ता खाइ छै पाँच रुपैआ पीस दै छै आओर मुरगा पालन छै खुदरा अण्डा बिकै छै ओहिमे अण्डा पाँच रुपैआ पीस दै छै जकरा इच्छा छै लै छै मुरगो काटिके बेचै छै मने मीट तऽ दुइ सओ टकाके जी दै छै किलो दै छै आओर मनिहारो दोकान छै जेना सब खुदरा समान बिकै छै सिन्दूर टिकली अलता पाउडर क्लिप बाली कुण्डल जे भी चूड़ीके समान हे एस्नो पाउडर जे भी रहै छै मनिहारा समान सब बिकै छै सबके दाम ककरो दस रुपैआ बीस रुपैआ तीस रुपैआ चालिस रुपैआ पचास रुपैआ ओ जे समान जे लै छै लटकन फुदना दस पाँच टका डराडोरि पाँच टका सिन्दूरके डिब्बा चालिस रुपैआ पाउडर दस रुपैआ पाउडर पाँच रुपैआ टिकुली यानि सब समान बिकै छै आओर किरानाके छै चिन्नी चाइपत्ती तेल बाइस रुपैआमे पचास ग्राम चाइपत्ती चालिस रुपैआ किलो चिन्नी हुँ हल्दी मसल्ला सब बिकै छै किराना आइटम तहन बिसकुट चॉकलेट दालमोठ सब मसल्ला बिकै छै सब खाइवला बिकै छै सबमे किराना सब समान अब उसके बाद तावा छै लोहा लक्कड़के तावा छोलनी कड़छुल एनि बैठी लोहा लक्कड़के देखिऔ काँटी डोरी लोहा लक्कड़के ढेरिक समान छै कल जे भी समान छै इहाँ बिकै छै कपड़ा दोकानमे छोटा कपड़ा बच्चाके पैन्ट गञ्जी बिलाउज पीस गमछी साड़ी साया लुङ्गी जँघिआ कच्छी ढेरिक सब समान मिलै छै एगो मिलमे चावल कुटल जाइ छै आटा पिसल जाइ छै अह तेल पेराएल जाइ छै मसल्लावला मिलमे मसल्ला पिसाइ छै धनियाँ मिरची हल्दी पिसाएल जाइ छै आओर सब मीट मछली बिकै छै बकरी खस्सीके बिकै छै गाममे होइ छै एहि तरहके रोजगार गाममे एतबा होइ छै छोटा मोटा काम होइ छै बड़ा काम होइ छै काम होइ छै गाममे मिठाइ दोकान छै मिठाइ दोकानमे नाश्ता छै नाश्तो दोकानमे सबरङ्गके नाश्ता छै समोसो छै लिट्टिओ छै बड़भुज्जो छै अनेक तरहके नाश्ता छै नमकीन छै बिसकुट छै सबकिछु छै आओर सब किराना दोकानमे तेल निम्मक तेल निम्मक हल्दी मिरची धनियाँ चावल मसल्ला सब मसल्ला होइ छै उसके बाद